हाँ भैया बताइए हाँ आप कौन भैया तो आपको कितना चाहिए भैया तो मैंगो एक के जी है डेढ़ सौ रुपए यानि की दो के जी का तीन सौ रुपए हो गया और बनाना एक जी है अस्सी रुपए यानी के एक सौ चालिस रुपए हो गए दो के जी के जी भैया फ्रेश ही बेचेंगे और फ्रेश एकदम देखरे भैया इतना गर्मी है फ्रूट को कैसे संभाल के रखा है हमने इसलिए फ्रेश है और जाएंगे और कही नहीं मिलेगा मात्र मेरे ही दुकान पे इतना फ्रेश फ्रूट मिलता है मेरा अपना फॉर्म है भैया वहाँ से मैं लाता हूँ अपने फॉर्म में से तोड़ के वहाँ से शक्ति नगर में सबसे बड़ा दुकान मेरा ही है सबसे अच्छा फ्रेश फ्रेश फ्रूट यहीं मिलता है अच्छा आप कहाँ तो आप कहाँ से मतलब आप मेरे कहाँ पहुंचाना पड़ेगा फ्रूट तो अब भैया देखिये शक्तिनगर से अनपुरा दूर भी है तो फिर मुझे इसमें डिलिवरी भी तो कुछ रहेगा मेरा पेट्रोल जलेगा और मैं उतनी धूप में गर्मी में जाऊंगा वहाँ तब तो चार्जेस एक्स्ट्रा लगना चाहिए तो यानी की दो के जी का मेंगो यानी कि तो यानी की टोटल तीन एक चार और ये टोटल पाँच सौ रुपए हो रहे हैं दे दीजिए टोटल पाँच सौ रुपए हो रहे हैं दस रुपए कम नही तो पाँच सौ रुपए हो रहे हैं आप मुझे साढ़े चार साढ़े चार सौ रुपए दे दीजिए डिलिवरी का तो अलग से लगता है भैया आ डेलिवरी चार्ज तो पचास रुपए है भैया हाँ भैया हाँ तो फिर आपका टोटल तो पाँच सौ रुपए हो जाएगा भैया फिर अच्छ तो क्या आप लेने नहीं आ सकते है भैया अच्छा तो आप तो फ्रूट आप किसी रीज़न से ले जा रहे हैं अच्छा भैया तो फिर करे मतलब डिलिवरी करने में दिक्कत तो है अभी आप थोड़ा और तारीफ करें यहाँ काम करते हैं लोग अभी है नहीं मैं अकेले हूँ यहाँ पे तो मैं डिलीवरी करने चला जाऊँगा तो मेरी शॉप कौन संभालेगा तो आपके यहाँ फेस्टिवल कभी है अच्छा ठीक भैया देखते हैं अब आज या कल भैया तब तो मुश्किल है भैया थोड़ा मेरे यहाँ बचे वो बच्चे नहीं हैं जो काम करते थे मैं अकेला हूँ अपना फेस्टिवल मतलब कितने दिन में पहुँचा सकता हूँ अच्छा ठीक ओके कोशिश तो कोशिश मेरा यही रहेगा और कुछ भी चाहिए आपको और ले लीजिये भैया कुछ एप्पल वगैरह ले लीजिए तरबूज खरबूजे अच्छा हाँ तो जैसे पहले से ही भैया फ्रेश नहीं होगा ना मैं दे रहा हूँ फ्रेश अच्छा रहेगा और आप लेंगे तो अच्छे रेट में रहेगा फिर कम लगा देंगे अच्छा ठीक है भैया फिर मैं पहुँचा दूँगा आपको कल पहुंचाने की में कोशिश करूँगा अगर कल नहीं हुआ तो मैं परसों दे जाऊंगा किसी भी हालत में हाँ अंतराम भैया अपना एड्रेस बता दीजिएगा ठीक है भैया ठीक है भैया धन्यवाद